हलो नमस्कार सर सर आप लकड़ी सेलर ही बोल रहे हो तो आपके पास किस किस की लकड़ी एवेलेबल है हमें तो भाई फर्नीचर बनाने के लिए तख़्त बनाने के लिए बेड वेड वगैरह बनाने के लिए चाहिए तो आपके पास पीपल की शीशम की बबूल की लकड़ी मिल जाएगी क्या अच्छा कितना क्वैन्टल हिसाब लगा रहे हो फिर शीशम की चाहिए पीपल की चाहिए बबूल की चाहिए बम्बूली की भी चाहिए आपके पास तो सारी एवेलेबल होंगी अच्छा तो आप ऐसा करिए बम्बोड़ी का मोटा सा दोंड दोंड वगैरह ले आइए मोटे मोटे तगड़े तगड़े तो कितना क्विंटल दे रहे हो अच्छा तो आप ऐसा कीजिए सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर लीजिए हम अभी पैसे लेके आ रहे हैं ठीक है ना और लकड़ी एकदम बिलकुल बढ़िया होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए खर्चा अलग चार्ज लगेगा तो गाड़ी का वो ही अच्छा वाहन शुल्क देना पड़ेगा आपके पास ट्रक है ट्रक तो आप हाँ तो आप ऐसा कीजिए उस ट्रक में उनको लोड करवा दिए तुलवा उलवा के और मेरा बर्कशॉप है इधर कारपेंटर का भरतपुर भरतपुर में लोहागढ़ तहसील के पास आप इधर आ जाइए ठीक है चलो ठीक है मैं आपको लोकेसन सेंड कर रहा हूँ आप मुझे को बीस क्विंटल लकड़ी ले आइए ठीक है पाँच क्विंटल बबूल की ले आना पाँच सात क्विंटल शीशम की ले आना और कुछ पीपल की ले आना ठीक है ओके ओके